میرے گاؤں میں ایک ٹیچر تھا بہت اچھا ٹیچر تھا تو میرے سہیلی سے پتہ چلا کہ وہ اچھا اردو پڑھاتے ہیں اسی لیے ہم اسی ٹیچر سے اردو پڑھے ماشاء اللہ اس کے پاس بہت اسٹوڈینٹ تھے اردو میں بہت زیادہ نمبر بھی لاتی تھی اسی لیے سب اسٹوڈینٹ اسی کے پاس پرھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتی تھی ہم لوگ بھی اردو اسی ٹیچر سے پرھے تھے گھر سے تو زرا دوری تھا اسی لیے کہ جانے میں تنی دقت تھا اسی لیے تب بھی اسی ٹیچر سے ہم لوگ اردو پڑھے اردو پرھے تو اردو میں اچھا جانکاری ہوا ہم لوگ کو اڑدو میں زیادہ جانکاری ہے اسی لیے سبھی بچے کو اسی ٹیچر سے پڑھانا چاہیے کہ اردو میں اچھا سے اچھا نمبر لا سکیں اردو جانکاری ہونا ضروری ہے سبھی بچے کو آج کل کے بچے کو اردو جانکاری میں تنی دقت ہوتا ہے مگر اردو جانکاری رہنا چاہیے ہر بچے کو اردو جانکاری رہنا چاہیے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اردو پڑھنے میں میرے سب کو تو بہت مند لگ رہا تھا ہم لوگ بہت اچھے سے اردو پڑھے میرے تو کوئی کشٹ نہیں ہوا اسی لیے اردو میں جانکاری ہونا ضروری ہے مسلم کو